जियां स्हाड़े इत्थै पंज लक्ख दी स्कीम निकली दी ऐ की जे कुसा गी लग्गी जाए गड्डी उप्पर डिग्गी जाए बाइक उप्पर डिग्गी जाए ते एक्सीडेंट होई जान ते उनेंगी अहें फ्री लाज दिन्ने आं की गौरमैंट आखदी ऐ की उनेंगी फ्री लाज करो उनें कोई पैहा खर्च नी होना चाहिदा एह् जित्थे जित्थे गरीब होंदे ऐ ओह् उनें इन्ने ज्यादा पैहा खर्च करी सकदे ऐ नेई इन्ना ज्यादा दवाई वास्ते पैहा खर्च करी सकदे ऐ क्योंकि ओह् ते बड़े बेचारे इन्ने ध्याड़ी लाने आह्ले हुंदे ऐ की ऐं कमाने ऐ की उनें केईं बारी ते उनें रूट्टी बी नसीब नी ऐ लेकिन उन्दे पास्से जेह्ड़े मेडिकल जेह्के हाल ऐ उत्थे बी बंदे गी फ्री दवाई मिलदी ऐ जां फिर उन्दे कम्म रेट पर दवाई मिली जंदियां न जिन्ने कुते कैंप वगैरा लगदे ऐ कैंप कैह्दे वास्तै लगदे ऐ कि जित्थै लोक ऐ जेह्ड़े नेईं दूर जाई सकदे जां कुते नेई कुतै पुज्जी सकदे जल्दी न जल्दी जिन्ने चंडीगढ़ बगैरा केईं बार आखदे कि चंडीगढ़ चंडीगढ़ जाओ उत्थै इलाज चलना भाई तुआढ़ा उत्थेै नेई पुज्जी सकदे ते उन्दे वास्तै मेडिकल हाल दे जेहड़े कैंप लग्गे दे हुंदे ऐन ठीक ऐ केईं आर्मी आहले कैंप लांदे ऐ की उत्थै फ्री इलाज होई जाने लोकें दे फ्री इलाज फ्री दवाइयां मिली जंदियां उत्थे मद के लोकें आस्ते बड़ा इन्नै गौरमैंट ने बड़ी इयां स्कीम कड्ढी दी कि जेह्ड़ा हैल्थ केयर की सारें गी हैं दवाई टैमै दी मिलनी चाइदी की उनें सारें लोकें गी अहें फ्री इलाज जेह्ड़े होन ताकि ग्रां ग्राएं च जेह्की जिन्ने ऐ ओह् करदियां करांदियां आंगनवाडी जंदियां उत्थे बी दवाइयां दिंदियां ते एह् लैओ दवाई तुहें एह् खाई लैओ एह् एह् बमार जेल्ले होना की ओह्दे जेल्ले कि बखार बगैरा आंदे ऐ जुकाम वगैर सब जेह्ड़े बमार होंदे ऐं उनेंगी एह् दवाई दित्ती दी की तुहें जेह्ड़े एह् दवाई खाई सकदे ते कि उनेंगी फ्री दवाई दिंदी आशावर्कर जेह्ड़े ग्रां ग्रां जंदियां उत्थे जंदियां आंगनवाड़ी जंदियां बच्चें गी फिर फ्री ईलाज मिली जांदी ऐ फिर जेह्दे मतलब कि गौरमेंट बड़ा ज्यादा इन्ना करा दी कि जिनें लोकें गी कुते बाहर दूर नेई जाना पवै जिंया स्हाड़े एम्स बना दे ऐं एम्स बिच्च बी बड़ा इन्ना फेसीलिटी हो दी ऐ कि एम्स कैह्दे आस्तै बना दा कि जेह्के बाहर नेईं जाई सकदे दूर नेईं जाई सकदे क्योंकि जेह्ड़े लाग्गे ऐ इत्थै ते बड़े इत्थै ते आई सकदे ना एह् इत्थै जाई सकदे ऐ फिर गौरमैंट ने आखेआ कि इद्धर जेह्ड़े दूर नी जाई सकदे ओह् इद्दर ही रौह्न जम्मू आह्ले जेड़े ग्रां दे लोग ऐ ओह् इत्थै बी दस्सी सकदे ऐ की स्हाड़े जिनें फिर लग्गी जा कुसै दे बचैरे दे एक्सीडेंट होई जान ते उसी अहें पैहे देई सकदे आं फेर फ्री इलाज होई जंदा ऐ ठीक ऐ फ्री इलाज करदे उंदा लोकें दा कि जेह्ड़े बचैरे गरीब बेरोजगार ऐ जेह्ड़े नेई बचैरे दस्सी सकदे ऐ डॉक्टरें गी नेई जाई सकदे ऐ डाक्टरें कौल नेई कम्म करी सकदे ऐ उन्दे पास्से उनें बड़ा इनें इम्प्रूविंग कीते दा उनें कीते दा की फैसिलिटी दित्ती दी ऐ उनेंगी की तुहें फ्री इलाज कराई सकदे ऐं अहें तुहेंगी अच्छे तुहें लग्गी जाए जिन्ने आखदे की एह् फार्म भरो तुहेंगी जे लग्गी जाए कुते कुछ बी तुहेंगी होई जाए ते जुम्मेवारी गौरमैंट ने तुहेंगी इन्ने पैहे थ्होई जाने नै उस्स देन जेस दिन तुहें जदूं कुते बी तुहेंगी लग्गी जाग ते तुहेंगी पैहे थ्होई जाने ऐ ते ऐसा होंदा जे कुसै दे लग्गी जाए एक्सीडेंट होई जाए कोई बी होए ते उनेंगी सरकार जेह्ड़ी ऐ गौरमेंट जेह्ड़ी ऐ ओह् उनेंगी पैहे दिंदी ऐ लाज कराने आस्ते एह् लैओ पैहे लाज कराओ जाइये ठीक ऐ ते बाकी इयां गौरमैंट बड़ा इयां एप्लाई कीते दा लोकें वास्ते की बड़ा इयां शैल की लोग कोई बी इन्ने तकलीफ च नेई रौह्ने चाइदे लोक ते अहें दिक्खा दे बी बड़े आं की अहें आपूं बी दिक्खे दा कि स्हाड़े ग्राएं बिच्च थाएं थाएं कैंप लग्गा दे ऐ अक्खें दे कैंप कैंप लग्गा दे ऐं जिदी अक्ख कमजोर ऐ जिनें प्रेशन कराने उन्दे बी प्रेशन होई जंदे ऐन अक्खें दे जेह्ड़े दवाइयां पाने वास्ते चश्मे पाने वास्ते मतलब की सब कुछ फैसिलिटी उनेंगी दे दियां न बड़ा इयां करा दी गौरमैंट करा दी अहें खुद बी दिक्खेआ जेहड़े कैंप लग्गे दे ऐ के जित्थे कैंप वगैरा लग्गे दे ऐं ते उत्थे बी लोग दस्सा दे जाइये ऐसी गल्ल नी ऐ की नेई दस्सा दे उत्थे बी बड़े बड्डे बड्डे डाक्टर आए दे हंुदे बाहरा डाक्टर आए दे हुंदे जेहडे़ लोकें दा चेकअप करदे ऐं वगैरा लोकें गी दस्सदे ऐं ते डॉक्टर बी बड़े अच्छे अच्छे डाक्टर आए दे ऐ शैल डाक्टर आए दे ऐं जेह्ड़ा लोकें दा शैल इयां मद कि शैल चेकअप करदे ऐं बगैरा गौरमैंट ने बड़े इयां बड़ी स्कीमां कड्डी दी ऐ कि लोकें गी इयां के जे कुते लग्गी जाए ते लोकें गी पैहे पुहे वगैरा देने सब कुछ इनें देना

हास्पिटल जाओ जेह्ड़ी मेडिकल शाप हुंदियां न उत्थे बी घट्ट लैंदे पैहे मतलब कम रेट पर बनदे ऐं इयां नी उन्दे कोल मते पैसे लैते कम रेट पर दिंदे ऐ ते शैल इयां मिकी बड़ा गौरमैंट ने बड़ी बड़ी बड़ी अच्छी स्कीम कड्डी दी कि जेह्ड़ी कुतै लग्गी जाए कुसै दे एक्सीडेंट होई जान ते उनेंगी पैसे पूसे वगैरा दिंदे ऐ एह् मदकी बड़ी सुविधा ऐ गौरमैंट ने कीती दी ते मैं बस्स इयै आखना चाहन्नी आं कि बड़ा गौरमैंट ने इदे बड़़े इयां फैसिलिटी रक्खी दी ऐ बड़े एम्स बगैरा खुल्ला दे ऐं बड़े कैंप लगदे ऐं उत्थे दस्सने आं फिर आशा वर्कर जेह्डे़ उत्थै बी आंदे ऐ स्कूल कालेज बिच्च बी आंदे ऐं दवाइयां देने आस्ते जे आखदे नी कीड़े आह्ली दवाइयां बी दिंदे ऐ अहें बी दिक्खने आं अहें बी खाद्धी दी ऐ कीड़ें आह्ली दवाई दिंदे ऐ कि जेह्ड़े कीड़े पेट च कीड़े होन ते ओह् एह् दवाई खानी ते ठीक रौहंदे ऐ ते एह् बी अहें दवाई खाद्धी दी स्हानू बी दित्ती दी ऐ अहें खुद दिक्खे दा ऐ आशा वर्कर दिंदे ऐ एह् हर ग्रां ग्रां बिच्च आशा वर्कर होंदी के होंदी ऐ ते उत्थे आशा वर्कर जंदी के जंदी ऐ बस्स मैं इये आखना चाहन्नी आं